गोबां दावबायारिफोरानो दाब दाब जायगायाव दावबायनो थाङो बेरायहैयो जायगा एक्सप्ल'र खालामो जों सुबुंफोरनो बयनोबो ससियेल मिडिया नि गेजेरजों दिन्थियो जेरै आल्फ्रेड इंलिश मेकार बिथांमोन बायदिया दाब दाब जायगायाव थांनानै जोंनो ससियेल मिडिया नि गेजेरजों गोबां नुथायफोर दिन्थियो नुहोयो बिथांमोना बैफोर जागायाव थांनानै बिथांमोना थाहैगोन बेयाव रांनि गेजेरजों बिथांमोना रुम थाहैगोन आरो बायदिसिना जाग्रा मुवा जाहैगोन बेयाव बिथांमोननिफ्राय गोबां खरसा जागोन बेनि जाहोनावनो गुबुन हादरफ्राव थांनाय समाव बिथांमोननियाव रांखान्थियाव जोबोद मुलाम्फा जायो मानोना बिथांमोना थानो थाखाय जायगा रांनि गेजेरजों थाहैगोन आरो जानो थाखाय मुवा फैसानि गेजेरजों बायनानै बिथांमोना जागोन बेनिखायनो बै जायगानि रांखान्थिया बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय थांनानै फैसा बाहायनायनि जाहोनावनो रांखान्थिया गोबां दावगायो जौगायो